एक समाज सेवी होय के नाते हम समाज मे बड मदद करै छी जेनाकि एकटा घटना हमरा संगे घटि गेलै हमरा समाज मे एकटा युवक छलखिन हँ हुनकर दुर्घटना भऽ गेलै ओहिमे हुनकर मदद करऽ के लेल हमर पास बाहर केकरो अस्पताल से संचार करय के लेल हमरा पास फोन नहि छलै तऽ बड मोन बेचैन भऽ गेल हम जे की करू लेकिन अचानक हमरा मतलब एकटा ऐम्ब्युलन्स जे है से दूर मे छलै दूसरा के भी केकरो इलाज करऽ के लेल अस्पताल ले जाइ छलैया तऽ हम दौड़ के गेलहुॅं हुनका घरे करीब आधा किलोमीटर जहाँ पे ऐम्ब्युलन्स आयल छलै हँ जेकर हॉर्न के आवाज हमरा सुनाइ देलक कान मे तऽ हुनका हम जाके बड कोशिश केलहुॅं घर एलहुॅं तऽ हमरा ओ जे ऐम्ब्युलन्सके मदद भेटल तऽ हम ओहि युवकके जे है से ओहि से अस्पताल लऽ गेलहुॅं आ ओकर चार्ज हम अपना पॉकेट से देलहुॅं आओर ई निर्णय हमरा जे एहि से बड़ मुश्किल स्थिति मे लेबऽ के परल ताहिसे